जोंहा दा न'खराव साथाम दंङ आं न'नि खामानि मावो आरो आंनि फिसाइया हाजिरा मावो दा गथ'आबो बड'फा मेम'रिय्ल स्कुलाव हाबो फरायनाया दा क्लास फाइब आव बिसोरखौ नायनांगौ न'नि खामानि गासिखौबो आं नायजोबो दा फिसाइआबो हाजिरा मावहैनांगौ जायो ओंखायनो दा दाय्त'आ आं गथ'खौ नायो गथ'खौ लांलाय लाबोलाय खालाम नांगौ